आङो बर' हारिनि ट्रेडिशनेल ओंख्रि अनद्ला दाउ सबाइ साम' बेफोर ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो मानोना बियो जोंनि हारिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेखौ जों आखा फाखायैनो संनो गोरों